हलो हलो जी जी न किथे गुम थींदमि यार हिते ई आहियां ॿुधाए तूं मज़े में ॿुधाए ॿुधाए कीअं यादि कयइ

त इ हा त एफ डी करे रखी छॾ न एफ डी करे रखी छॾ छो एफ डी पाण सेफ़ हूंदी अथई हा ॿियो वरी म्यूचुअल फंड अथई ऐं ॿियो रिकवरी अकाउंट आहे इहे टे अथइ सुठा ईअं कर न लखु चए थी न आहे त उहो तूं एफ डी रखी छॾ उन मां इंटरस्ट ईंदइ पांहिंजो पोइ तूं रिकवरी अकाउंट में भरींदी रहिजंइ उहो बि जमा थींदो वेंदइ हेडा ऐं हू बि सेफ़ पिया हूंदइ एफ डी में ऐं ॿियो नई सई खां न नई सई जमा कंदीअ न पोइ उहे वरी तूं उनमें विझी छ्ॾजंइ म्यूचुअल फंड में जमा हा म्यूचुअल फंड में जमा कंदी अच टिनी हंधि सेफ़ बि थी वेंदई कुझु जमा बि थी वेंदई हा न इहो सही रहंदव अॼकल्ह करण ई खपे कुझु ना कुझु सेव करण ई खपे लेडीस खे सुख दुख लाइ पंहिंजो ई हा न पर सुख दुख लाइ पंहिंजो ई पैसो कमु थो अचे न पोइ ॿार बि वधदे वक़्तु थोरी थो लॻे ॿुधाय हा हा हा हले न भले

हा सही आहे हीअ सही रहंदव ठीकु आहे न हीअ था कयूं हा इहो ई सही रहंदव टिनी हंधि सेफ़ बि जमा बि थींदो वेंदो

ॿियो ॿुधाय हा हा ठीकु आहे न जय झूलेलाल